हर समाजके हरेक क्षेत्रके हरेक गाँवके हरेक शहरके एक भाषा होइ छै जे भाषा कि ओहि समाजके लोकके समझैमे आसानी होइ छै तऽ जब कोइ जेना मैथिली भी भाषा छै तऽ यहाँ जितना भी मैथिल लोक छै आ मैथिली क्षेत्रके लोक छै तऽ ओकरा लिए जब आपनो बीचके वार्तालाप होइ छै तऽ ओहिमे बात करैमे समझैमे एक दुसराकऽ दुसराकऽ या बहुत मददि करै छै कोइ भी जेना हम्मे एक इङ्गलिश के ही एकगो उदाहरण लिअ तऽ जे जेतनो इङ्गलिश वाला क्षेत्र छै वहाँ ओसब दोसरो भाषा समझलौं समझेलौं ओकरा लिअ थोड़ा तनिटा मुश्किल होइ छै लेकिन ओकरा लिअ इङ्गलिश मे समझेलौं ज्यादा आसान होइ छै तऽ ओहिना जेना हमरा आरके मैथिली भेलै तऽ मैथिलीमे हमरा आरके समझाना बहुत आसान होइ छै आ जब मैथिलीके इतना बड़ा परिवार छै इतना बड़ा समाज छै मैथिलीके मैथिली भाषाके तऽ जब मैथिली भाषाके यूज करैके हमर बहुत बढ़िया समझय पाड़ऽ तऽ देखबै छै कि केना कोइ भी संस्कृतिके धरोहर जे भेलै ई केना ई से मैथिली जे छै संस्कृतिकऽ बचाबैके लेऽ समाजमे काम करै छै कि एक जे छै समझ समझना चीजके समाजमे एक ग्रुप मे सबके मिलायके बैठाना ओकरा एक मीठा मीठा वर्ड यूज करना जेकरा शब्द बोलै छै मीठा मीठा शब्द यूज करना वाइसऽ छै सबकऽ अपना अपना सहुलता होइ छै तऽ एना करिके जे छै बहुत संस्कृतिके बढ़ावा दै छै ओकरा संरक्षण मिलै छै